नोंथाङा संनाय जामुंखौ सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला नोंथाङा गावनि रिसिपिफोरखौ माबोरै फोरोङो फोरमायो मानि आं आंनि संनायखौ सोरबाफोर अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रिखौ आंनि नखरनि मानसिफ्रा जोबोर गोथाव मोनो आरो सोङो माने नों माबायदि संनानैहाय माबायदि संनानै एसेबां माने नोंनि संनाया इसिबां मानि गोथाव जायो आंनो फोरों होनोब्ला माने आं ओरैबादि फोरोङो आरो मा होनो सिगाङावनो सामब्राम बानलुफोरखौ नांगौ रोखोमनि ज' लाग्रोनांगौ हाखावनानैहाय आमफ्राय जिरा मस्लाफोरखौबो नांगौ रोखोमनि देनानै लाग्रोनांगौ आमफ्राय बेनि उनावहाय थाव थावफोरखौबो नांगौ रोखोमनि होनांगौ आरो मोजायै दुंहोनानैसो सामब्राम बानलुखौ होसन नांगौ आमफ्राय जिरा मस्लाफोरखौ होनांगौ आमफ्राय बेनि उनावहाय बेदरखौहाय होसन नांगौ आरो आमफ्राय मोजाङै एवनानैहाय मोजाङै मोजाङै एवफ्रामनानैहाय दै होनानै दैआ दुङोब्लासो मा होनो अनलाखौहाय होसन नांगौ आमफ्राय अनलाखौ होसन्नानै गोदौ होनानैसो खारदैखौ होनांगौ आरोखि बिदि होन्नानै आं फोरोङो आमफ्राय बिदिनो मोजाङै फोरोङो आरोखि बे